जि'यां अस गल्ल करचै कि एैनीमल हस्बैंडरी च गवांऽ मेहीं बकरियां भिड्डां होर बड़ा किश पालेआ जंदा ऐ मतलब बड़े प्रकार दे जानबर जेह्के हैन पर साढ़े ग्रांऽ दी गल्ल करचै तां लोकें अजकल जेह्के हैन डंगर रक्खना घट्ट करी ओड़े दे इन्नी जैदा मेंही बी नेईं रक्खी दी होंदियां की जे लोकें दियां फैमियां जेह्कियां हैन परिवार जेह्के हैन तां ओह् बड़े घट्टी दे कम्म करने आह्ले निं हैन ते बच्चे स्कूल जैदा दे ते कम्म करने आह्ला कोई नेईं होंदा ते ते उ'नें बड़े घट्ट रक्खे दे होंदे डंगर ते गवां रक्खी दी होंदियां गवां बी घट्ट करी दे लोक हून इ'यां केह् होंदा कि लोकें कोई इक इक गौऽ जां इ'यै रक्खे दे होंदे थोह्ड़े थोह्ड़े डंगर गै रक्खे दे लोकें ते एह् केह् करदे के अजकल बड़े प्रकार जैदा जिं'दी फैमली होए तां ओह् जैदा रक्खी सकदे पर जिं'दी फैमली गै जिंदा परिवार गै घट्ट होग तां ओह् जेह्के हैन तां ओह् जैदा जानवर नेईं रक्खी सकदे उ'नें कोई इक इक गौ रक्खी दी होंदी ते गौ बी है जेह्की ते इदे बी असें गी मते बड़े फायदे होदें इं'दा दुद्ध होंदा दुद्ध कन्नै साढ़ी सेहत जेह्की ऐ तां मतलब ओह् ठीक रौंहदी ते कोई मतलब बमारियां शा बाह्रें मलाबटी चीजें शा बचदे अस कि बाह्र जाह्गे अस बाह्र दी चीज लैंदे जेह्कियां तां उं'दे च बड़ी किस्म दियां लोक अजकल केह् करदे लोक कि बड़ी जैदा मलाबट किश ना किश मलाइयै दिंदे पर अपनी जेह्की घरै दी जेह्की चीज होंदी तां ओह् बड़ी जैदा कोई मलावट नेईं होंदी ओह्दे च बिल्कुल शैल होंदी ते ओह्दे कन्नै कि जि'यां साढ़े कोल जैदा दुद्ध होग तां उसदे कन्नै अस केह् करदे कि उस्सी अस बेची बी सकदे ते दुद्ध बेची सकदे ते ओह्दे कन्नै सोरस आफ इन्कम बनी जंदा दऊं पैसे साढ़े कोल आई जंदे क्य़ोंकि साढ़े ग्रांऽ दा इ'यै इक अ ग्रांऽ दी जगह होंदी ते इत्थै जैदा नां लोकें दियां नौकरियां होंदियां ते नेईं किश गल्ल ते नेईं गै होर किश खेती बाड़ी होंदी तां उत्थुआं बी पैसे कमाना कोई निं होंदा पर एह् डंगरें उप्परा गै असें ई अस केह् करदे कि साढ़े इ'यां इनकम दा मतलब साधन बनी जंदा कि असें ई द'ऊं पैसे अस कमाई सकदे दुद्ध बेचगे जां कोई भाई इस कलाड़ियां लाह्गे जां पनीर लाह्गे जां किश बी तां ओह्दे कन्नै केह् होंदा के असें गी दो पैसे दी जेह्की ऐ तां औंदन आई जंदी ते इसदे कन्नै साढ़ा असें गी बड़ा फायदा होंदा दुद्ध दा फायदा होंदा जि'यां कि गोहा होंदा इंदा ता ओह् फसलें च बंदा उसी सु्ट्टी ओड़दा जमीनै च सुट्टी औंदा इसदे कन्नै फसल अच्छी होई जंदी बाह्रां उसदी बमारियां शा बचदे अस ते घरे च जेह्का दुद्ध होग तां ओह् बी साढ़े आस्तै मतलब कि उसदे अलग पैसै बनी जाने ते उसदे आस्तै केह् होंदा कि साढ़े आस्तै मतलब ठीक गै होंदा जानवरें गी पालना इक बड़ा गै इक मतलब ठीक ऐ साढ़े आस्तै